उन्दैयाव बिराद गेलेबोयोमोन जों लोगोफोरजों बे बिनिफ्राय आबौनि फैसाबोथ' आबौआ फैसाखौ खर'सायावनो दोनोनालाय आबौनि फैसाखौ बिराद खावोमोन जोङो आमफ्राय आबौआ जोंखौ बिराद होसोयोमोन आरो आरो दंफांफ्रावबो गाखोयोमोन जोङो गाहाय गाहायफ्राव बियाव आबौआ बिराद होसोयो जोंखौ दंफां गाखोब्लाबो फैसा खावनायावबो होसोयो आरो दंफां गाखोनायावबो होसोयो उन्दै समाव बिरादमोननालाय जोंबो दुस्थ'थारमोन बेफोरखौ नोरजिया आबौआ रागा जोंनानै होसोयोमोन जोंखौ आरो गेलेनायाथ' बिदिनो माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेलायबोयोमोन बियो हाग्रा बंग्राफोरखौनो मैगं खालामनानै सङोमोन आरो दै जि दानायफोरखौबो जि दानाय गेलेयोमोन फुख्रिफ्रावबो दुगैनानै आयु बुनो होसो जायोमोन फुख्रिफोराव बिराद दुगैयोमोन जोङो मेगन गोजा गोजा जालायनाय होसो जासिगोन आरो बिमाफोरजों बा बिफाफोरजों बिदाफोरजों बेफोरबादि जि गेलेबोनाय आरो लोगो लोगोफोरा ओय बेराद लोगोमोन बे बे आयंनि फिसाजोमोनजोंनो दादिनि फिसाज्लामोनजों जों बिराद लोगोमोन आरो बिदि गेलेयोमोन उन्दै समाव बिदिनो गेलेयोमोन बेरायोमोन बे माबाफ्राव लामाफ्राव लामाफ्राव बेरायो स्कुलाव उन्दैयाव थाङोमोन जों लोगोफोर ज'ज' उन्दै समाव थाङोमोन बिनिफ्राय देरनानैसो गैला बालांबाय

आं आंना न'आथ' बे जायगायावबो नङामोन आंनि न'आव बेराद गोजानावसो मानि ट्रेन गाखोनांगौ ट्रेन गाखोनानै आरो गारि मथर गाखोलांबाव नांगौसो होमब्लासो मोनहैगोन गोजानाव आंनि न'आ गरायसरावमोन आरो गरायसर ओरै गरायसरसिम थांब्ला गोजानबावसो भेरगाव खाग्राबारिथिं बे खाग्राबारियावनो आरो आंना खाग्राबारियावब्ला ओरै भेरगाव खाग्राबारिथिं खाग्राबारियाव मोनहैयो आरो बिथिंब्ला थाब ओरै गरायसरथिं गोजान जाहैयो दा सुबिदाबायदिजों थाङो आरो सुबिदा बायदि ट्रेन मथर गारि खारनायफोर सुबिदाजों बिथिं थाङोमोन आरो आङो थाङो दा सिगांनि गथ'फ्राथ' बिराद बिदि गादा गुदा गेलेबोयोमोन दाना गेलेला दानि गथ'फ्रा बहुद सिखोन साखोन जाबोबाय मबाइल सेरो मबाइल गेम गेलेयो बेफोरबायदि दाना गोदोनि बायदि नंला दानि गथ'फ्रा गोदोनालाय मबाइलबो गैयामोन गेलेनोबो रोङामोन मबाइलखौनो जोंफोर दाबो सेरनो रोंबावा जों दा मबाइल जुग मोनदोंब्लाबो गोदोनिफ्राय मोनफेरबोआखैबा दानिया हयले आयु गथ'फ्रा बिराद मबाइलजों मबाइलानो गथ'निफ्रायनो रोंखायो गथ'निफ्रायनो रोंखायो मबाइलखौ गोदोनि मानसिफ्रा रोङामोन आरो ओंखायनो जों दाबो सेरनो रोङा मबाइलफोरखौ दा बे गथ'फ्रा बिदियाव फास्ट फोरोंलायबावोसो गिदिरफोरखौसो फैसा फैसा खावनायाथ' आयु आबौनि फैसाखौ बिराद खावोमोनहाय जोङो हाथायाव आबौआ थांनानै फैनानै खर'सायाव दोनफैनोसै जि खावनोसै आबौआ बिराद होसोखायोमोन गन लानानै बिराद दुस्थ'मोन जोङो बे आयंनि फिसाजोजों आंजों बिराद दुस्थ'मोन आरो बिराद फैसा खावोमोन खावनानै खावसिगोन मेथाइ जाहैसिगोन दखानफ्राव बेफोरबायदि दा बेफोरखौ गोसखांब्लाथाय मिलिनोसो ओंखारो आयु गोदो गोदो फास फैसा दस फैसानि बिराद मेथाइ बायनानै जाबोनाय जोङो स्कुलाव थांब्ला इफोरखौ बायनानै जाबोनाय फास फैसानिनो मुरिखौ थेमासे मोनो आरो बैफोरो बुरखालाय होनो ना माबा होनो बिफोरखौबो बिराद बुरजा बुरजा मोनोमोन गोदो बे फास फैसा दस फैसा बिदि मोनब्लाथाय देरहाबाय आरो थाइसे थाइनैयाथ' बांद्रायबावबाय गोदोना दानासो थाइसे थाइनैया जेबो नंला बेफोरो दाना एकस'आनो थाइसे बिफोरजों गोदोनिजों रुजुब्ला दानिजों रुजुब्ला बिसिबां मा जालांखो दायो माबायदि सोलायलांखो जुगा गोदोनिखौ मोजां होननांगौना दानिखौ मोजां होननांगौ दा बेबायदि जुगफोरखौ गोदोना गोदो उन्दैफ्राव ज'ज' गेलेयोमोन रंजायोमोन मोसालायोमोन बिराद गेलेनो हायोमोन दा ह दाना बिदि नंला दाना मबाइलनिल' खारबार गथ'फ्रा मबाइलजोंनो थायो दायो मबाइलजोंसो खारबार दानि गथ'फ्रा गोदोनालाय बिदि नङामोन बहुद गेलेनो हायोमोन बैसागुफ्रावबो लोगोफोरजों ज'ज' मोसालायोमोन रंजायोमोन बिदिनो नै दानियाबोथ' बिराद दानिया जमा जमा जुमाइ लोंलायो बिदिनो खाना जालायो बेदर जालायो दानियाबो गोदोबो मोसाबोदों जोङो उन्दै समाव बैसागुआव